ए आङो माबा बे नोंनाव माबा नोंनाव गाइखेर जगालि लाग्रायालाय नोंनाव गाइखेर बायग्राया

ए नों माने आं नोंनाव बे गाइखेर जगालि लाग्रायालाय खोनादोंथ' खोनादों औ माने बे दस्राफोरनिया माने बारायाखै होनबाय नालाय बेनिखायनो आं होनदों आरो माने बेनालाय मानोथो बिदि एफा बुरजा बारायनांगौ जाखो हारसिङैलाय बिदि होनदों आरो आं ओमफ्राय खमाबो आरो ओमफ्राय एसे खमनो हाला बेनिखायनोथ' माने जों लायबाय थाग्रा नालाय माने लायबाय थानायखाय माने एसे माने मोनथियाखै नालाय बेनिखायनो मोनथियैखाय माने मानोथो होमबालाय बे बारायबाबोथ' बे दामैनो लानांसिगोन आरो माथो मोनथिबाय ए बारायदोंबाबो होमबालाय बे दामैनो लाखिनांसिगोन आरो माथो ओमफ्राय नै बेसेबांथो बारायमारदों दालाय ओमफ्रायलाय ए होनबालाय दस थाखा बारायबाय आरो ना दे होमबालाय दोननिसै दे खोनाबाय दे गाबोनफोर नायनिसै दे दे दाननिसै